ہیلو جی

آپ کو شاٹ ہیئر کٹ کس طرح کے چاہیے آپ یہ بتائیے پہلے شوڈل شولڈر لین تک چاہیے آپ کو آپ کو کس نے بتایا میری اس بیوٹی سیلون کے بارے میں اوکے اوکے تو آپ کو ہوں ٹھیک ہے آپ کو بلیچ بلیچ کس طرح کی کروانی ہے بلیچ کس طرح کی کروانی ہے آپ کو ہمارے پاس تو بہت ورائٹی میں جیسے الو یرا میں بھی ہے گولڈ میں بھی ہے اچھا آپ کا بجٹ کتنے میں پہلے تو آپ یہ بتائیے سات سو کیونکہ دیکھیں کہیں پر بھی بجٹ تو بہت زیادہ ہوتا ہے اس نے میں نے پوچھا کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے تو ہمارے یہاں شارٹ ہیئر دیکھیے اسٹارٹ ہے فائیو ہنڈریڈ سے ٹھیک ہے والف کٹنگ میں بھی ہو جائیں گے اس میں تھری اسٹیپ بھی ہو جائے گا شارٹ میں کیونکہ تھری اسٹیپ کٹنگ جو ہے لانگ میں بھی ہوتی ہے اور بلیچ بلیچ بھی ہمارے جو ہے سات سو سے اسٹارٹ ہے جی ہمارا فائیو ہنڈریڈ پھر کوئی بھی ہیئر کٹ ہو ڈسکاؤنٹ صرف سیونٹی پرسنٹ کا ہوتا ہے کبھی کبھی وہ بھی ہاں ابھی اگلے مہینے جیسے دیوالی کا ٹائم آئے گا یا پھر کوئی فیسٹیول تو اس پہ ڈسکاؤنٹ ضرور کریں گے جی آپ اگر آپ کو اپائنٹمنٹ لینی ہے تو آپ کو اسسٹنٹ منیجر سے بات کرنی ہوگی اور اگر آپ ویسے ہی آنا چاہتی ہیں تو آپ کو رجسٹریشن کروانا پڑے گا میں آپ کا رجسٹریشن کر دوں گی ٹھیک ہے جی آپ اپنا نام بتا دیجیے اوکے آپ اپنے اسکن ٹائپ بتا دیجیے اوکے اوکے اوکے ٹھیک ہے تھینک تھینک یو